सूरत शहरु असांजो हिकिड़ो कपिड़े जे श मतिलबु चइजे डायमंड सिटी ऐं टैक्सटाइल सिटी ॿिनि नालनि सां असांजो सूरत शहरु फेमस आहे गुजरात में सूरत में जेको कपिड़े जो कमु आहे वापारु जेको आहे कपिड़े जो हुन जे शुरूआति में जामु तकलीफ़ूं शुरूअ में ॾिठियूं धीरे धीरे वधंदे वधंदे हाणे हेतिरो विक्सित थी वयो आहे ऐं रोज़गारु बि हेतिरो जबर्सो थी वयो आहे सूरत जे अंदरि में कपिड़े जेको कमु जेको आहे हुन में जेको रोज़गारु जेको माण्हुनि खे मिले थो जंहिंजी को मतिलबु हेठां खां वठी मथे ताणी मतिलबु सम्झो की कुलु मिलाए करे पॉवर लूम्स में ॾिसो त पॉवर लूम्स में हुन सां कनैक्टीड जेका धंधा आहिनि हुन में वरी हुन जे स्पेअर पाटस पॉवर लूम जा थी वया हुन खां पोइ वरी अॻियां मतिलबु सम्झो फैक्ट्री लाइन थी वई फैक्ट्री खां पोइ सम्झो अचो हिते त मतिलबु सम्झो कपिड़े जो कमु जेको एतिरो वधी वयो आहे सूरत जे अंदरि में घिटी घिटी में मतिलबु कपिड़ो विकामजे थो मार्केटूं बि घिटी घिटी में मार्केटूं थी वया आहिनि जिते पहिरीं इसरा में बि सूरत टैक्सटाइल मार्किट हूंदी हुई हुन खां पोइ सूरत टैक्सटाइल मर्किट खां पोइ धीरे धीरे वधंदे वधंदे ॿी जेजे मार्किट ठही वरी हुन खां पोइ वधी करे धीरे धीरे वधनि हा त सम्झो मतिलबु कापोदरा पासे बि खड़ोदरा हिन पासे बि मार्केटूं जामु थी वई आहिनि मतिलबु एतिरी मार्केटूं थींदी थी वञनि कपिड़ा जूं ऐं हुते वरी डायमंड्स जो असांयो श्री नरेंद्र भाई मोदी असांजे प्रधानमंत्री जेकी जनि हुननि बि अची करे मतिलबु डायमंड्स जेको वॾो मतिलबु सम्झो हिकिड़ो महूरत कयूं अची करे त चवण जो मतिलबु हे आहे की सूरत हिकिड़ो अहिड़ो शहरु थी वयो आहे असांजो जंहिंमें की चाहे डायमंड्स हुजे चाहे कपिड़ो हुजे कमु वारा कमु बि जामु आहे हिते बेरोज़गारी बिल्कुलु बि कोन्हे हर कंहिंखे कमु मिले थो सूरत में कपिड़े में हर कंहिंखे चाहे मार्किट आ मार्किट में बि सभिनि खे कमु जे मतिलबु सम्झो हेतिरो कमु आहे जीव हिते कपिड़े जो जंहिंजी को मतिलबु शौण चई बसि कजे हेतिरो कमु आहे सूरत में कपिड़े जे मामले में चाहे डायमंड्स में हिते माण्हू बेरोज़गारु बि फुल फ्लैश में थो मिले माण्हू हर को पंहिंजे हिसाब सां मतिलबु कम में लॻो पियो आहे हर को माण्हू पंहिंजे इस्केल ते जेतिरो जंहिंजी कैपिसिटी आहे हुन हिसाब सां कमु कंदो आहे हुन हिसाब सां हिते माण्हू खे मतिलबु अर्निंग आहे मां चवंदो आहियां सूरत लाइ जेको असांजो सूरत शहरु आहे हिन तकलीफ़ूं बि जामु ॾिठियूं विच में प्लेग आयो प्लेग खां पोइ ॿोॾ बि हिते सूरत में आहिनि हुन खां पोइ बि पंहिंजो सूरत शहरु जेको आहे सभिनि खे फेस करे करे वरी विच में कपिड़े जे धंधे में जीएसटी जी मार आई नोट बंदी जी मार आई पर हुन खां पोइ बि सूरत सभिनि खे रोज़गारु ॾेई करे ऐं पंहिंजो सूरत आलीशान सूरत पंहिंजो मस्तु सूरत आहे जिथे की हर ॻाल्हि रोज़गारु हर माण्हू खे कमु आहे हर माण्हू पंहिंजे कम में लॻो पयो आहे हर माण्हू पंहिंजे कम सां ख़ुशि आहे